आशिमा मॉल डी भी मॉल जहाँगीराबाद का बाज़ार छावनी मार्केट और बोगदापुल वाला बाज़ार और बाग़ पर भी बहुत अच्छा सामान मिलता है और सिटी मे सब से ज़्यादा हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं जैसे कि लहंगा सूट सैंडिलस प्रोडक्टस मेकअप और ज्वेलरीस और वहाँ की चाट बहुत फेमस है और वहाँ पर चाट बहुत टैस्टी मिलती है वहाँ उसके पास में घूमने लायक भी जगह है ताज उल मसाजिद मस्जिद वहाँ पास में पड़ती है वो भी बहुत अच्छी जगह है